اگر میرے پاس مویشی ہیں تو اسے دیکھ بھال کرنا چاہیے اور صحیح سے کھلانا پلانا چاہیے مویشی مویشی سے ایک چھوٹے بچے پیدا پیدا ہوتے ہیں اور اس اس کا بھی دیکھ بھال کرنا چاہیے مویشی ایک جانور جیسے گائے گائے بھینس ہوا جانور جیسے گھوڑا ہوا سب جانور مویشی میں آتا ہے گائے پالتو جانور ہے گھوڑا بھی پالتو جانور ہے مویشی کے بچے چھوٹے ہوتے جو بہت اچھے لگتے دیکھنے میں بہت پیارے لگتے اور اس کو صحیح سے پال پوس کر بڑا کرتا ہے کرنا چاہیے اور اس کو بھی نئے صحیح ٹائم پر بھوجن دینا چاہیے اور مویشی کو جو گھاس بوسی کھاتی ہے وہ بھی لا کر دینا چاہیے مویشی جو سبھی انساں جو اکثر آدمی یوز کرتے ہیں جیسے دس گھر میں ضرور ایک نہ ایک دو گھر یوز کرتا ہے مویشی مویشی میں سبھی جانور آ جاتے ہیں اور اس میں جیسے بھینس ہوا گھوڑا ہوا گائے ہوا یہ سب پالتو جانور ہیں آدمی جو پالتے ہیں اس کو اور اپنے گھر میں رکھتے ہیں اور اس کو کھلاتے پلاتے ہیں اور بھی کہی جانور ہیں جو جنگلی جانور ہوتے ہیں جیسے شیر باگھ چیتا یہ سب جنگلی جانور ہوا یہ بھی مویشی میں آتے ہیں مویشی بہت اچھے مویشی جانور جو سبھی انسان دیکھنا پسند کرتے ہیں جانور تو سبھی انسان اکثر دیکھتے ہی ہیں جیسے کتا ہوا بلی ہوا ان سب کو تو آدمی اکثر دیکھتے ہیں لیکن شیر اور باگھ اور چیتا انسان کو دکھتا نہیں اس کو دیکھنے کے لیے کہیں دور جانا پڑتا ہے جیسے چڑیا گھر اور جنگل میں جانا پڑتا ہے مویشی کوئی کوئی مویشی انسان کو بھی لابھ دائک ہوتا ہے جیسے گائے انسان کے لیے لابھ دائک ہے بھینس انسان کے لیے لابھ دائک ہے گائے جیسے دودھ دیتی ہے اور سبھی انسان اس کا سیون کرتے ہیں گھوڑے جیسے آدمی کو سوار کوئی بھی چیز سواری کرنے میں کام آتے ہیں جیسے بھینس بھی دودھ دیتی ہے اور کہیں بھی جانور ہوتے ہیں جو جیسے بکری ہوا یہ سب بھی انسان کے لیے انسان آدمی پوستے ہیں اور اسے جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بڑا ہو کر خصی بنتا ہے جو انسان کھاتے ہیں اور بھی انسان اس کا یوز کرتے ہیں مویشی سبھی انسان کو لابھ دائک ہوتا ہے مویشی کا یوز کرتے ہیں جیسے گائے ہوا بکری ہوا بھینس ہوا یہ سب بھی آتے اور بھی کئی آتے ہیں مویشی کے اندر